हैलो हां जी हां जी हां जी मि हां जी हां जी मि इद्धर साढ़े क्लोथिंग शॉप ऐ में उद्धरा बोला नी ऐ हां जी बोलो हां जी हां जी मिली जाह्ग तुसें सूट कोल्लै आना तुसें कपड़ा ते बड़ा बधिया कपडा तुसेंगी मिली जाह्ग एह्दे बिच्च लेकिन इ'यां साइज दिक्खो तुस बड़े हाईफाई रेट बी हैन इ'यां तुस दिक्खी लैयो पंदरा सौ धोड़ी दो ज्हार धोड़ी तुसेंगी अराम दो ज्हार धोड़ी अराम कन्नै तुसेंगी मिली जाना सारा किश ते अगर तुसें सिलाना होग इसी किनारी बगैरा लाइयै सेयाना होग ते टेलर बी हे कि इद्धर गै मतलब सीन्दा ओह् कपड़े कुपड़े ते अस उं'दे कशा उं'दे कशा तुसेंगी सेयाई देई ओड़गे ते सूट तुसेंगी दो ज्हार धोड़ी थ्होई जाना हां जी हां जी हां जी मीडियम तुस लाई लाओ चलो तुसें'ई बारां सौ धोड़ी लाई उड़गे तुस आओ ते सेही दकाना उप्पर फिर चलो दिक्खी लैयो नी तुस कपड़ा कुपड़ा कनेहा ऐ दकान साढ़ी दस बजे कश लेइयै ते शामी पंज छे बजे धोड़ी खुल्ली दी गै होंदी ऐ नेईं नेईं ऐतवार ग्याहरा बजे कशा लेइयै शाम्मी चार बजे तक खुल्ली गै होंदी ऐ छुट्टी नि होंदी ऐ थोह्ड़ा लेट खोह्लने अस जल्दी बंद करी लेन्ने आं बाकी छुट्टी नि होंदी ऐ दकान खुल्ली दी गै होंदी ऐ साढ़ी हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छ एह् कोई गल्ल नी आहो ठीक ऐ